गुजरात जे कच्छ कुछ शहर में मां घुमण वई हुअमि हुते मां घणी ई जॻहायुनि ते वई हुअमि जेमां सभिनीनि खां सुठी जॻहायूं हुयूं तुरावी जंहिंखे सफेद लाइ सफेद रण तरीक़े मांडवी मां त चवंदमि मां ऐं कारो टूंगर तेरहं जॻहायुनि ते मां वई हुअमि हुन में सभिनीनि खां वधीक सुठो हुओ जेको आहे मांडवी मांडवी हिकु समूद्र आहियां हितां जो वातावरण जाम थधो हुओ ऐं हुते शांती हुई उन खां पोइ कारो टूंगर कारो टूंगर हिकु पर्वत परा पर हुतां जी स्पैशालिटी हुई की अगरि तव्हां हुते गाॾी खणी वञो था त थोरी रस्ते खां पोइ उन रस्ते जे हेठां मैटलिक विधियलु हुआ यानि तव्हांजी गाॾी बंदि हूंदी आ तॾहिं बि तव्हांजे गाॾी पंहिंजी पाणेई ओवर कंदी आहे मूंखे हुतां जी उहा स्पैसिलिटी वधीक सुठी लॻी हुन जे अलावा कारो टूंगर मथे चरण खां पोइ हुते हिकु नंढो माता जी जो मंदरु हुओ ऐं उन खां मथे वञण खां पोइ पहाड़ ई पहाड़ हुआ तव्हां मथे बिह करे खुले आसमान जे हेठां बीठा हुजो इहो एहिसासु पियो लॻे हुते असां भारत पाकिस्तान जी बॉडर बि ॾिठी सी हुन जे अलावा असांजी देश जी रक्षा करण वारा सिपाही भाउर बि हुआ असां उन्हनि सां बि मिलियासीं असांखे हुते जाम वधीक वणियो हुन जे अलावा हुते हिकु माता जी नो मड नाम करे हिकु प्रख्यात मंदरु आहे हुतां जी मञता आहे की तव्हां हुते वञी करे माता जे अॻियां मथो टेकी जेको घुरंदव तव्हांखे उहो अवश्य मिलंदव इहे हुयूं मुंहिंजियूं थोड़ियूं उहे जॻहायूं जेको मां गुजरात जे कच्छ ऊंचे शहर में घुमी हुअमि